आज से कई वर्ष पहले बचपन में हमलोग लूंगी गंजी पहन कर खेतों बारों में या कहीं आना जाना था उससे हम लोगों का काम चलता था उसके पश्चात आगे कुछ बदलाव हुआ जो कि धोती और कुर्ता पर पहनने के लिए हम लोगों को प्राप्त हुआ बहुत दिन तक ये चला और इसमें हम लोगों को बहुत ही आरामदायक ये कपड़ा था अब उसके बाद फिर फैशन में पैंट शर्ट आ गया जीन्स आ गया सफारी सूट आ गया लेकिन पहले जो कपड़ा मिलता था सूती मिलता था उससे स्वास्थ्य और हर चीज के लिए सुखमयी था अब